तो आज हम बात आज हम बात करते हैं खेल के बारे में फिर तो कई प्रकार के हैं जैसे क्रिकेट हो गया हाकी हो गया खो खो गया उसके बाद हम लोग बचपन में खेलते हैं लुका छिपी खेलते हैं गोली खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं वो सब खेलते हैं उसके बाद लेकिन हमको सबसे सबसे अच्छा सबसे मनपसंद मेरा खेल क्रिकेट है क्रिकेट में हमारी बहुत रूचि है हम क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते हमको क्रिकेट बहुत खुशी मिलती है खेलने में उसके बाद क्रिकेट का अलग अलग एंट्री होता है उसमें अलग अलग ईनाम रखा रहता है इसमें अलग अलग से लोग आते हैं उसमें ग्यारह ग्यारह प्लेयर रहते हैं उसका अलग अलग टीम रहता है उसके बाद और एक नौ एक एक एक क्रिकेट और होता है उसमें नौ नौ नौ लोग रखते हैं तो ऐसे बात है उसको उसके बाद हम लोग हाकी खेलते हैं हाकी मैं पूरे गाँव की लड़के आते हैं हम लोग साथ में खेलते हैं जब गेहूं की कटाई होती है तो ये अप्रैल मई में मौसम खेत में खेलते हैं और सब लोग खेलते हैं पूरे गाँव के लोग बचपन से लेके आज तक हम लोग बहुत क्रिकेट खेलें हैं हाकी खेले हैं और आगे भी खेलते रहेंगे और उसके बाद उसके बाद कबड्डी हो गया कबड्डी में सात सात प्लेयर रहते हैं हम लोग दोपहर में आराम से खेलते हैं सब लोग साथ में पूरा गाँव के लोग अच्छे से खेलते हैं और हम लोग बचपन में लुका छुपी बहुत खेले हैं बहुत से लोग ऐसे हम लोग लुका छुपी खेलते थे गोली खेलें ये सब बहुत खेल उसके बाद खो खो ये भी खेले हैं इसके बाद फ्री फायर भी खेलते हैं पबजी भी खेलते हैं मोबाइल में गेम हो गया वो भी खेलते हैं हम ये सब बहुत खेलते हैं हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो लकड़ी के गाड़ी बनाके खेलते थे चप्पल का चक्का बनाकर काट के हम लोग खेलते थे ऐसे वैसे हम लोग बहुत खेलते थे और वो बहुत मजा आता था खेल खेल बहुत अच्छा और खेल सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है बहुत ही जरूरी है खेल खेलना चाहिए हम लोग खेलना चाहिए इस समय हम लोग इस इसके अबके समय हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं सुबह सुबह में मैच खेलते हैं दिनभर अप खेलते रहते हैं और खेल और उसमें और अच्छा भी लगता है खेलने में हाकी भी हाकी का मौसम आ रहा है अब हाकी खेलेंगे तो ऐसे वैसे हम लोग बहुत खेलते हैं और हाकी में पूरे गाँव के लड़के रहते हैं छोटे से बच्चे लेके बड़े तक लेते हैं सब लोग खेलते रहते हैं और मजा भी आता है खेलने में उसमें सब लोग खेलते हैं एक लोग बॉल फेंकता है सब लोग मारते हैं ते सब होता है अब उसके बाद उसके बाद क्रिकेट भी आगे खेलते रहेंगे